ओ हेलौ हेलौ औ माबोरै खब'रा ओह खि खाखा ओइ जोंनि बे गामियारि थासारिनि बे दैनि सोमोन्दै आगोल दैया माबोरैमोन दा दा दा माबोरै एसे बुंनो हागोन ना दिसुन आगोल आगोल दैखौ माबोरै लोङोमोन नोंसोर ओम ओम ओह ओह ओह

दैया दैयाथ' अभाब गैया नंगौ र' आगोल फख्रि जाम्फैनिफ्राय लाबोनानैबो लोङोमोन ना नाथाय आथिखालाव दंखल थाब्लाबो माथो सोदाङाबा लोंनो हाया दिख' आइर'न गोजा ना दैफ्रा आथिखालाव ओह दा बे आइर'न गोनां दैखौ जों नोंथांमोनहा माबोरै लोङो ओह हरनाय माने हरनाय माने सिखिनाय अह सिखिनाय माने अह गासिबो इसेबाबोथ' दैनि प्रग्रामा दाबोथ' जोबनो थाङाखै ना ओम आइर'नजों लोगोसे आथिखालाव दैखौ फुदुंनानैसो लोंनांगौ होनना बुङो ना आरो आथिखालाव दैखौ बांसिनानो बा दै बायनायसो लोंनाय नुनो मोनो आं गथिखे दै दैयाव आइरटना बाराखायनो फदन खालामनाय दैफोरखौसो बांसिन लोङो आथिखालनि मानसिफ्रा ओंखायनो दा नोंथांमोननि बेयाव दैनि सों कमप्लेना मा मा दं माबाफोर नामा दैयाथ' खस्थ' गैया र'

न'खर न'खर सिखिनानै लोंबाय